बर' हारिया गुबुन गुबुन हारिफोरजों खाथियाव संसार थाफानायलाय मानि रायजो जाफानायलाय मानि माखासे बर'नि सोदोबफोरा जेरै गुबुन हारिनिफ्राय बांला जेरैहाय बांलानिफ्राय माखासे फैनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा सानफ्रोमबो बाहायनायनि बेलायाव गुबुन हारिनिखौ मोनफा मोननै फंफा फंनै सोदोबफोरखौ जों सोफानाय जायो जेरै बेलायाव जेरैहाय बेलायाव जों बिथिङावखौ मालाबा समाव बेलायाव बेफोरबायदि सोदोबखौ जों बाहायो आरो माखासे जों बुंनो थाङोब्ला बांसिन सोदोबानो जोंना गुबुन हारिनि जायो फंफा फंनै सोदोबफोर बि अनगायै मानि बुंनो थाङोबा जोंनि बर' रावआव गुबुन हारिनिफ्राय बांसिन गोहोम खोख्लैनाय गोग्लैनायखौ नुनो मोनो गुबुन हारिनि रावफोरखौ जों लाफानानै मानि जोंनि रावबायदि बाहायलांनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि जाहोना जाहैबाय जोङो जेरै गुबुन हारिजों न' खाथिआव थानानै संसार जाफानाय जोङो रायजो जाफानाय बेनि थाखायबो जोङो गुबुननिखौ जोङो थाब मानि आजावनानै लानायबादि जादों माने सानफ्रोमबोनि बेलायाव जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव मानि बिसोरनि रायलायनायखौ बिसोरजों थाफानानै मानि बिसोरनि रायलायनायखौ जोङो लानानै जोङो बे सोदोबखौनो बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो